لوگ یہاں کئی قسم کی فصلیں کی کھیتی اور مویشی پالتے ہیں جیسے مونگ پھلی کی فصلیں تمباکو کی فصلیں ہری مرچی کی فصلیں ٹماٹر کی فصلیں اور کئی قسم کی فصلیں یہاں پر پالتے ہیں اور اناج بوتے ہیں اور ساتھ ہی مویشی بھی پالے جاتے ہیں جس سے یہاں کے لوگ آرام سے زندگی گزارتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے رہتے ہیں